साढ़े देश गी आजाद करने तांई जि'नें जि'नें बी साढ़े कुरबानियां दित्ती उन्दे नां न भगत सिहं महात्मा गांधी सुभाश चन्द्र बोस इ'नें साढ़े देश गी आजाद करवाने च अपनी जान बी देई दिती जियां कि एह् जेहड़ी स्वतंत्रता दिवस ऐ एह् सारे लोक हर साल मनांदे ना निक्के निक्के बच्चे बी इनें गी प्रोतसाहित कीता जंदा कि एह् इस दिवस बिच हां ओह् करन आपे बिद्लयालय च प्रोग्राम करन हैं डांस बगैरा करन और जेहडे साढ़े बी जिन्ने बी श्हीद होए दे उनेंगी श्रद्धांजलि देन और जेहडे़ छोटे छोटे बच्चे ना ओह् केह् करदे महात्मा गांधी दा रोल बी करदे ना कुछ लोक सुभाष चन्द्र दा रौल करदे ना कि उन्हे किना कुछ करियै कि'यां कि'यां करियै साडे देश गी आजाद कराया हा इस दिन गी य़ाद करने तांई आसे लोक स्बतत्रंता दिवस मनादे न कुछ बच्चे ते जिनें एनसीसी रक्खी दी होंदी ऐ ओह् केह् करदे बड़ी दूर दूर तक जंदे ना स्बतंत्राता दिवस मनाने तांई ओह् और बड़ा कुछ करदे ना स्बतंत्र दिवस इक ऐसा दिवस ऐ जेहडे़ साढ़े पूरे देश बिच मनाया जंदा जंदा ऐ कुछ लोक ते इसी बडे़ ही अच्छे तरिके कन्नै स्कूला च काॅलजे च मनांदे ना एह् दिवस बड़ी ही मैहतबपूर्ण दिवस ऐ एह् जेहडे़ जेह़डे बच्चे बिधालय च पढदे ना एह् उन्दे तांई बी बडे़ ज्यादा सुआल पैदा करदे ऐ जियां साढ़े महात्मा गाॅधी ना कि'यां कि'यां कि'यां कुर्वानियां दित्तियां कि'यां किं'या अपना देश आजाद कराया साढ़े इद्धर पैहलें गोरे लोक हे राज करदे हे ते जि'यां उ'नें राज कीता ओहदे बाद किन्नियां तरीका लाई लाइयै तरीके लाई लाइयै महात्मा गांधी ने एह् देश आजाद कराया हा फिर जेहडे़ गोरे लोक हे ओह् साढ़ा सब कुछ लुट्टियै चली गे हे कि'यां कि'यां गांघी जी ने साढ़े सब कुछ छड़ाइयै साढ़ा देश इस दिन आजाद कराया हा इसी पंदरां अगस्त गी असी इयो सोचियै मनांन्ने होन्ने औऱ बड़ा ही ज्यादा प्रोतसाहित करने होन्ने इक दूसरे गी कि ताकि ओह् बच्चे बच्चे गी पता चले कि असी कियां कि'यां आजाद होए ऐ भगत सिंह ने किन्ना कुछ की'ता हा इसी इसी बचाने तांई और फिर जि'यां उनें इसी स्हानू साढ़ा देश आजाद कराया हा महात्मा गांधी जी कन्नै ते फिर बाद जिसले उनेंगी निक्की उमर च महात्मा दा ब्याह बी होई गेआ हा महात्मा गांधी जी दा फिर ओह् सब कुछ छड्डियै बाहर चली गे पढाई करने तांई एह् फिर उ'नें बकील दी पढाई करने तांई फिर उनें उद्धर ही जिसले दिक्खेआ कि इद्धर ते साढ़े लोकें दा बड़ा ही बूरा हाल ऐ गोरे लोकें उनेंगी गुलाम बनाई दित्ता दा ऐ गुलामी करांदे ना उंदे कोला फिर उनें बडे़ तरीके लाई लाई गुलामी कन्नै इक बारी ते सलाह् बी कीती ही कि असें अपना देश छुडाना ऐ ते उंहे गोरे लोके पता हा कि एह् जेहडा महात्मा गांधी ऐ बडा ही चलाक ऐ इंहे अपना देश साढ़े कोला शड़ाई लेना ऐ ते एहदे तांई असें केह् करना ऐ ते महात्मा गांघी ने बड़ा ही प्रयास करियै अपना देश आजाद कराया हा इस दिन सन उन्नी सौ सतांली च पंदरां अगस्त मनाई जंदी ऐ और इसी दिन ही साढ़ा देश आजाद होया हा और फिर महात्मा गांधी महात्मा गांधी ने अपना बलीदान है नी ऐ दित्ता दा दित्ते दा ऐ पर उनेंगी कुसै ने गोली मारी ही नथू राम ने ओह् कुतै जारदे हे ते अचानक कि उनेंगी पिच्छुआ घोडे़ उप्पर सवार होइये नथू राम ने उनेंगी पिच्छुआ गोली मारी दित्ती ही जेहदे बिच ओह् शहीद होई गेदे हे् उन्दी कुर्वानी स्हानू सदैव जाद रैंहदी ऐ